हम एहि बीचमे एकटा साइकिल किनलहुँ जे साइकिल पहिलुका साइकिलके अपेक्षा बेकार छै पहिलुका साइकिलके जे रहै ओकर बॉडी पूरा मजबूत रहैत रहै आओर ओकरापर जे छै से अहाँ दुइओ तीन गोटा बैठिके कतहुँ जा सकैत रही ओकरामे वजन होइत रहै आबके साइकिल हाइफाइके साइकिल छै कोनो कर्मकके साइकिल नहि छै अहाँ एसगरो चढ़ल छी तऽ सीट ओकर टुटि जाएत कनिओटा अहाँके जर्किंगमे गेल तऽ ओकर चक्का मोचड़ि जाएत हैण्डिल ओकर लागत कि जे अहाँके जे चलै कनि दूर अहाँ जे दुइ चारि किलोमीटर चला लेलहुँ हँ तऽ अहाँके लागत कि जे छाती हमर दर्द करैए ई साइकिल बेकार आब तऽ पइसा खाली लै छै समान बेकार बिल्कुल बेकार दै छै